भारत में कई प्रकार के भोजन हैं जो बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट हैं और कुछ लोकप्रिय व्यंजन हैं जैसे कि दाल बाटी चूरमा कड़ी और जैसे हमारे मुस्लिम कमेटी में बिरयानी चिकेन और इसमें मसाले कई उपयोग किए जाते हैं जैसे कि चिकेन में खड़ा गर्म मसाला चिकेन मसाला यह सब डाला जाता है और दाल बाटी में दाल में तो तड़का लगे तभी वह टेस्टी लगता है और बाटी तो घी की हो तभी टेस्टी लगती है और दैनिक जीवन में बनाए जाने वाले मसाले नॉर्मल यूज़ होते हैं हरा धनिया लाल मिर्च यह सब जीरे तड़का वगैरह उपयोग में लाए जाते हैं